میرے ضلعے میں کچھ عبادت گاہیں ہیں جیسے کہ مساجد ہندو ماننے والے مندر اور گردوارے یہاں کے تہوارات اور روایات مختلف کمیونٹیوں کی زندگی کا اہم حصہ ہیں جو ان کی شناخت معاشرتی تعلقات و فرہنگ کو نمایاں کرتے ہیں ان تہوارات میں مختلف مذہبی فرہنگی اور سماجی رسومات شامل ہوتے ہیں جو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہونے کا اظہار کرتے ہیں ایک سال میں مختلف تہوارات منائے جاتے ہیں جیسے عید دیوالی ہولی کرسمس نیا سال اور دیگر مذہبی یا فرہنگی تہوارات یہ تہوارات لوگوں کے دلوں میں ایک خاص جگہ رکھتے ہیں اور ان کی تیاریوں میں بڑا دلچسپی اور توجہ ہوتی ہے